जोंनि जों ना गामियाव जों ज'ज' ना हमो बर' राभा सावथाल आरो बिसोरो जोंनि बर' राभा धर्म'आ ब्रह्म ब्रह्म लांदां आरो सोरबा सोरजिगिरि बाथौ आरि ज'ज' मिलायनानै सिबियो आरो सोरबा ब्रह्म लांदां बिदिनो सोरजिगिरि जैगुरु जोंनि गामिआव बिदि भक्त दङ धोरोम हारिमु फालिग्रा जों ज'ज' थायो ज'ज' सिबियो जोंनि गामिनि गासिबो हान्जानि धोरोम सिबिग्रानि सिबिग्राया ब्रह्म बिबार बाथौ दाउसा दाउदै बिदि होयो आरो